तुमी तर जाणांच आसतली आमच्या देसान एआयाचो प्रमाण जाल्ल्यान जायते जाणांची कामां गेल्या ह्या खातीर आमच्या सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर्स सुरू केल्यात तातूंत जांकां धंदो सुरू करचो आसा तांकां पयसांचो आदार मेळटा तातूंत वसलेय लोक आसतात जांकां धंद्याचो खूब ज्ञान आसता आनी तांच्या त्या नान तें दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दितात तेच भाशेन आमच्या शाळांनी वा कॉलेजींनी एन्ट्रप्रेनस वाडपा खातीर शिक्षकां खूब उत्तेजन दितात तेच भाशेन आमच्या सरकारान एन्टरप्रेनर्स आमच्या देसान वाडपा खातीर जायत्यो सबसिडीज दिलात ह्या सबसिडी जायते जाणांक आपलो धंदो मुखार व्हरूंक आदार मेळटा भाशेन सबसिडी घेवन तांकां कमी पयशांनी आपल्या धंद्या मेशिनां व दुसऱ्या तरेची मेशिनां जीं तांकां उपयोगाक पडटात तीं कमी पयशांनी हाडूंक ह्यो सबसिडी तांकां आदार करतात